आतां मोबायल मोबायलाची जायते फेसिलिटी आसा लायक युट्यूब येवन जायते फायदो मेळ्ळा ते जे तुमकां जायते भशेन सोंग्स मेळटाय जे पयलीची ओल्ड आतां जी सोंग आसताय ते आमकां एनी हांव मेळटात सो तुमकां आतां यूट्यूबाची जायती सुविधा मेळटा युट्यूबाचेर आतां आमी कितें आमचे ओल्ड सोंग कितें सर्च मारल्यार तुमकां मेळटा तुमचे फेवरेट सोंग सगले तातूंत मेळटा